کاشت کاری میں جو میرا پسندیدہ پہلو ہے وہ ہے کھیت کی سنچائی کرنا جس میں آپ کو جو کھیت ہوتا ہے نا اس میں ہم فصل لگانے کے بعد پانی کی سنچائی کرتے ہیں یعنی اس میں یا تو ہم ٹویل بناتے ہیں یا پھر کنواں جو ہوتا ہے نا اس سے پانی لاتے ہیں یا موٹر پمپ کے دوارا پانی ڈالتے ہیں کھیت میں تو اس سے چھوٹی چھوٹی نالی بنانی پڑتی ہے کھیتوں کے اندر تو وہ بنانا مجھے اچھا لگتا ہے پھر جب اس میں سے پانی ہو کے جاتا ہے نا تو وہ دیکھ کے مجھے کافی اچھا لگتا ہے خوشی ہوتی ہے اور اس میں جو محنت لگتی ہے اس سے بھی مجھے کافی خوشی ملتی ہے اور باقی سنچائی وغیرہ کرتے ہیں فصل لگاتے ہیں کاشت کاری میں اور اس میں کافی چیزوں کی فصل لگاتے ہیں بیج بوتے ہیں جیسے تربوز وغیرہ ہو گئے ان کے بیج بو دیے آم وغیرہ ہو گیا ان کے پیڑ لگا دیے چاول ہو گئے دال ہو گئی ان سب چیزوں کے جو بیج بوتے ہیں وہ مجھے اچھا لگتا ہے کافی اور سب سے زیادہ مجھے سنچائی کرنا اچھا لگتا ہے جس میں پانی جو ہوتا ہے نا اس سے ایک کھیلنے میں مزہ آتا ہے پانی سے اور جو مجھے کاشت کاری میں جو سب سے اچھی چیز لگتی ہے نا جب لاسٹ میں جا کے آخر میں جا کے

اور ہمیں جتنا ہم نے سوچا تھا نا اس سے زیادہ ہماری فصل اگتی ہے تو وہ ساری چیزیں مجھے کاشت کاری میں سوچ کے جو اس کا مجھے رزلٹ دکھتا ہے آخر میں محنت دکھتی ہے تو اس سے مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے